भाउ मां सीधो लिखायो हुयोमाव अञा आयो न आहे त हिते मां डोली नाश्ते वारे जे साम्हूं सिधो सिधो अची करे करे सा साॼे पासे हिकु गेट आहे कारी हिकु गली गलीअ में कारी गेट जे साम्हूं अछी बिल्डिंग आहे अछी बिल्डिंग में चौथे माले ते अची करे करे चारि सौ ॿ में सीधो मोकिलियो